آج کل ہر ایک چیز آن لائن ہو گئی ہے لوگ گھروں میں چیزیں دکانوں سے کم خریدتے ہیں آن لائن زیادہ منگاتے ہیں میں نے بھی ایک ڈور میٹ منگائی جس کا مجھے اچھا تجربہ رہا اور اچھی ملی حالانکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ زیادہ تر بری چیزیں آتی ہیں لیکن مجھے اچھی ملی